جی وعلیکم سلام جی میم

جی میم بات کر رہی جی مجھے اپنے بیٹے کی چھٹی چاہیے تھی جی جی مجھے اپنے بچے کی چھٹی چاہیے ایک ہفتے کی چھٹی چاہیے جی اصل میں نہ میم بہت ارجینٹ ہے جانا ضروری ہے ہمیں گاؤں ایک ہفتے کی چھٹی لے کے بس ٹائم پہ ہی ایک ہفتے میں آ جائیں گے ریکویسٹ کر رہے ہیں تھوڑا کوشش کیجیے گا جی بہت دنوں سے گیا نہیں ہے یہ ضد کر رہا ہے نانی کے ملنے کے لیے تو ہم سوچے چلو گھما لائیں تھوڑی محنت کر دیجیے گا اب اس کو پڑھانے میں اور دھیان دے دیجیے گا بچہ ہے پڑھنے میں تیز تو اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں جی جی جی جو سلیبس فون میں بھیج رہی ہیں نا آپ اس کو ہم گھر میں تیاری کروائیں گے ٹھیک ہے اور انشاء اللہ کچھ پرابلم نہیں آئے گی اس کی پڑھائی میں باقی ہم کور کروا دیں گے ٹائم پہ آ جائیں گے ایک ہفتے کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اپلیکیشن جمع کر دیں گے باقی آپ کوشش کیجیے گا کہ چھٹی دے دیں تاکہ پڑھائیں نہیں ہم کو یہاں بھی چھٹی لے لو وہاں بھی لے لو باقی اور جی اور کلاس ٹیچر سے بھی بات کر لیجیے گا اور پرنسپل سر وغیرہ سب سے کہہ دیجیے گا کہ چھٹی دے دیں پلیز اچھا اچھا یہ بڑی پریشانی کی بات ہے جی اصل اچھا سلیبس بھیجنے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا نا آپ لوگوں کو ہم ٹکٹ نکلوا لیے تھے ہم لوگ اس کے بعد سلیبس آیا اب کیا کریں اب ٹکٹ تو کینسل نہیں کروا سکتے ہیں نا جی میم کوشش کیجیے گا ٹھیک ہے ہم کور کروا لیں گے اوکے تھینک یو اللہ حافظ